जतेक पहिने गैस लकड़ीसँ सुविधा छलए हमरासभकेँ ततेक ई असुविधो भऽ गेलए बाल बच्चाकेँ लकड़ीपर आँचकेँ ई कमसँ कम छलए जे कनी आँचकेँ मिझा दियौ बाल बच्चाकेँ देख आउ जे हमर कतय बाल बच्चा लेट्रिंग कएने अइ बाथरुम कएने अइ कतय बाहर निकैल गेलए आर ई गैसके भेलासँ तऽ एकदम परेशान भेल छी जे बाल बच्चाकेँ नहि हम सहीसँ देख सकैत छी जे बाल बच्चा हमर कतय बाहरमे निकलल नहि निकलल से कनैए कि खिजैए कमसँ कम इहो नहि देखैत छी जे हमर बाल बच्चा एक पन्ना राइटिंग लिखलकए कि नहि लिखलकए हिन्दी कि इंग्लिश कि किछु सेहो तक नहि देख सकैत छी एमहर पाइयोके माया लगैत रहैए ने जे ओ हमर एमहर जायब देखय लेल आ इमहर हमर दस रुपैआ जड़ि जायत ओहिमे आ सेहो एकबेर बारह सए साढ़े बारह सए रुपैआ लैत छथिन गैसवला हमरा पहिने तऽ हमरासभकेँ ई जोगाड़ करय पड़ैए कोनो आमद नहि अइ हमरासभके आ ई जोगाड़ करय पड़ैए जे बारह साढ़े बारह सए रुपैआ आब ओतयसँ लाउ कि ओतयसँ लाउ केनाके जोगाड़ करू तहन एकटा लिअ आ पहिने तऽ हमरासभकेँ अफरात गाम शीशोके गाछ आमके गाछ अकठ मकठ कलम गाछीमे रहैत छलए लऽ आउ आ अपन जड़ाबैत रहू आसानसँ कनी बेसियो जड़ि गेल जड़ैए तऽ कोनो बात नहि छै टेंशन नहि रहैत छलए हमरासभके